हांव पयलीं म्हणजे हंपी वचपाक सोदता हंपी मरे बेस्ट प्लेस बेस्ट प्लेस फोटो काडपाक एशयंट तुका टॅम्पल्स सगळे आर्किटेक्ट सगलें थंयसर आसा सो तें म्हाका एक्च्युली कॅप्चर करपाक जाय तेंचे एज एक एक एक डिटेल्स कॅप्चर करपाक जाय फकाणा न्हूय हे इतलें मायन्यूटली जें क्रिप्ट करलां हे जें कोणी घडयलां हे जें कोणी कावींग केला पळय तें फकाणां कितले दीस आनी कितलें वर्स लागलां म्हणूण कोणाक खबर सो हें प्रिजर्व जावपाक जाय हें खंय तरी लोकां कडेन पावपाक जाय म्हणून हांव चड करून हंपी वचपाक सोदता थांगसर बरीचशीं देवळां बशी बरीशीं आर्किटेक्ट जें आसा तें लोकां फुडें हाडूंक सोदता तशेंत जे जें आमचें केदारनाथ जावं असली देवळां थंयसर जें किदें कितें बारीक बारीक बरें ट्रेडिशनल जें हें आसा किंवा स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट जे आसा आमचे ओके धार्मीक जे आसा ते सगळ्यां फुडें पावपाक जाय तशें म्हजे इच्छा की थंयसोर वसोन तेंचे फोटो काडून ते सगळ्यां मुखार पावोवपाचें

तशेंच म्हाका हिल स्टेशन जे आमचे शिमला मनाली आसा पळय थंयसर वचन तेंचे जे ज रावता ते ज हांये पळयलां कि तें चडशे हिल स्टेशनाचे रावता म्हणल्या तेंच्या घरांत डोंगराचेर बांदलेली आसा ती ती कॅप्चर करपाक जाय म्हणल्यार त कशे त्रास काडून रावता म्हणल्यार तेंचे लॅड जें आसा तेंचे तो लुगार जो आसा जमीन जी आहा तेंची ती फ्लॅट लँड ना ती आसा हील हिली स्टेशन म्हणल्या तं रावतात तेंचे घरांत आसा डोंगराचे तर तीं कशीें आसा ती कशें रावता ओके सो ते ट्रांसपोर्टेशन तेंचें कशें करता सो तें म्हाका एक्चुली कॅप्चर करपाक जाय म्हणून म्हाका थंयसर वचपाचें वोसोनचें आहा आनी वतलो हांव थंयसर वचपा जाय म्हाका थंय